आमतोरि ते मां सिलाईअ जे लाइ गहिरे कलर जा ई रंग पसंदि कंदी आहियां जीअं त कि गहिरो साओ कलर गहरो नीरो कलर अगरि मां शादीअ ते वेंदी आहियां त मां लहिंगो चोली ऐं साड़ी पाइणु गहिरे रंग जी साड़ी पाइणु ज़्यादा पसंदि कंदी आहियां ऐं जे छा आहे कि गहिरो कलर मुंहिंजे मथां ॾाढो जचंदो आहे इन लाइ इन जे करे मां गहिरो कलर ज़्यादा पसंदि कंदी आहियां ऐं अगरि मां सत्संग ते वेंदी आहियां त मां सफ़ेद कलर जो ई रंग सफ़ेद रंग जा ई कपिड़ा पाइणु पसंदि कंदी आहियां ऐं ऐं अगरि कहिड़ी ग़मीअ में वेंदी आहियां त बि सफ़ेद कलर जा ई रंग पसंदि कंदी आहियां मूंखे मूंखे ॾाढा सारा रंग पसंदि आहिनि जीअं त कि हे साओ ॻाढ़ो डार्क ॻाढ़ो ऐं डार्क ब्लू हे सभु मुंहिंजा पसंदीदा पसंदीदा कलर आहे ऐं अगरि अगरि थधियुनि जे टाइम ते थधियुनि जे टाइम ते बुनाईअ में स्वेटर में मां हल्के रंग जा हल्के रंग जा स्वेटर पाइणु पसंदि कंदी आहियां ऐं ऐं अगरि किथे मार्केट वेंदी आहियां त मां कॉटन जा कपिड़ा पाइणु ज़्यादा पसंदि कंदी आहे कॉटन जा कपिड़ा ॾाढा हल्का हल्का हल्का हूंदा आहिनि इन जे करे मां बाज़ारि वेंदी आहियां त कॉटन जा कपिड़ा पाइणु पसंदि कंदी आहियां ऐं थधियुनि में स्वेटर जेका पाईंदी आहियां उहे हल्के रंग जा स्वेटर मां ज़्यादा पाइणु पसंदि कंदी आहियां